योगा हे एक माध्यम अशें आसा की योगा पासून आपल्या शरिराक तेचो खूब्ब फायदो जाता फस्ट योगासन जे आता पद्मासनांत आपूण ध्यानस्त बसप जास्तीत जास्त वेळ आपूण पद्मासनांत बसलो की आपले कोंन्सन्ट्रेशन हें जाता उदारणांत एखाद्या व्यक्तीची एकाद्या चित्रांची सादे मांडी घालून किंवां पद्मासनांत बसप आनी त्या चित्रांचेर कोंन्स्ट्रेशन करप जेणे करून आपूण दिस भरांत जे आपूण जे कितें काम केल्लें आसता तो ताण जो आसा तो ताण त्या तितल्या अवघ्या एक पंदरां मिनटां किंवां धा मिनटां किंवांं अर्द वरां भितर म्हळ्यार कितलो वेळ बसलो हे आपल्याक ध्यान उरना तितले वेळ आपूण तितले पद्मासनांत बसप आनी तें आपूण विसरप जेणे करून आपलें मन हे शांत जाता विचार जे आसा तें बरें जाता हे पद्मासन जाता त्याच प्रमाणे सुर्य नमस्कार हा सुर्य नमस्कार अशें बारा स्टेजींत आसात आनी बारा स्टेजिंनी घालता आसतना आपूण तेका सुर्याची नांवां म्हणटात ओम सुर्याय नमहां किंवां भास्कराय नमहां अशीं बाराय नांवांनी उच्चार करून ती बारां स्टेजी सुर्य नमस्काराच्यो केल्ल्यो आसात आनी त्यो सकाळ फुडें अर्ली इन द मॉर्निंग म्हणजे जेन्ना सकांळ फुडें रिकाम्या पोटाचेर ज्या वेळाचेर आपूण ती सुर्य नमस्कार एक पंदरा घातलें वीस घातले जितले शक्य आसा तितले जर आपूण घातले जाल्यार शरीर हे कंम्लीट तेची हालचाल जावन आपूण दिसभरांंत जें काम जे आसा पळय ते वेवस्थीत रित्या करूंक शकता कित्याक ह्या सूर्य नमस्कारां सारके आनी योगासनां आसा खूब पूण सूर्य नमस्कारांतल्यान खुबशीं योगासनां कवर जातात करता आसतना बारा स्टेजी करता आसतना एक सात आठ योगासनां त्या सुर्य नमस्कारांत कवर जातात जेणे करून तें आपल्या शरिराक खुबच तेचो फायदो जाता तशें प्रकारची आनी योगासनां खूब आसात पछ्युमतानासनां आसात जेणे करून पछ्युमतानासन हे योगासन करतकीर अशें आसता की आपल्याले एकादे शरिरांची स्थुलपणां आसा जो मोटेपणां आसात तो कमी करपा खातीर पछ्युमोतानासन योगासन केलें जाल्यार फाटिचो मणको म्हण वा पोटाचो आकार म्हण हो कमी जाता आनी आपल्याक आपूण हेल्दी उरता आनी ही योगासनां करपाचो उद्देश तोच की आपूण जास्तीत जास्त आपले आरोग्य कशें उरतलें आपूण कमी भायर जंय जास्त ना वयर ना एक जाग्यार बसून आपूण ही सगळीं योगासनां करतकर आपल्या शरिराक कितलो फायदो मेळटलो आनी आपूण हेल्दी कसो उरतलो हे ह्या योगासनां पासून मेळटा आनी योगासनांचो इतलो मोटो प्रसार आसा की जेणे करून आपले योगासन त्या त्या पद्दतीन जर आपणें स्लो पद्दतीन ती योगासनां केली ती योगासना करतना एक लक्षांत घेवपाक जाय की योगासनां करता आसतना आपूण आपल्या कपडे आसा ते लूज घालपाक पडटा आनी ते रिकाम्या पोटाचेर सकाळ फुडें किंवां आफ्टर सिक्स म्हळ्यार संध्यार सांजचे स वरां नंतर ही योगासनां करूंक शकतात तेचें मदीं योगासनां ही करप ना की जेणे करून आपल्या शरिराचो वायट परिणाम जावंक शकता भरलेल्या पोटाचेर योगासनां करप ना आनी रिकाम्या पोटाचेर केली जाल्यार तेचो जास्त फायदो मेळटा आनी योगासनां पासून खुबश्यो गजाली ह्यो आपल्यो क्युअर जाताय किंवां तातूंत भितर प्राणायम आसात आनी प्राणायमांतल्यान आपल्या श्वासांचेर आपूण कंन्ट्रोल कसो करतलो आपले श्वासोश्वास आपूण जास्तीत जास्त ब्रिदिंग आपलो कशें आपूण कंन्ट्रोल करून आपली शक्ती भितरली कशी वाडयतलो हे वेगवेगळ्या प्रकारचें प्राणायम आसात आनी तें प्राणायम आपूण केली जायत आपल्या शरिराक फायदो खुबच जाता आज आज आज आमी इंन्टरनेशनलांचेर गेलें जाल्यार अशें दिसून येता की योगासनां पासून ज्यो व्हडले व्हडले डिसीज जे आसात जे रोग आसात ते रोग योगासनां पसून पयस जाल्ले आहात आता हांवेन कन्या हिंगा बेंगलोर सारक्या एक मोटे हे आसा आनी त्या जाग्याचेर अश्या प्रकारचे हें शिक्षण दिल्लें वयता थिंगा जे कोण योगा करपाक वता तेंकांय ट्रेनिंग दिली वता की जेणे करून तो थिंगां गेल्लो मनीस पुर्णपणें बरो जाता म्हणोन हांव जे करता आसतना सदांच योगासनां करता सकाळीं उठल्या बरोबर एक पंदरा वीस मिनटां म्हागे योगासनां करपाचे तशेंच प्राणायम करपाचो आसा आनी हो प्राणायम आनी योगासनां ही कंन्टिन्यु जर आपूण कंन्टिन्युएशन दवरलें म्हणजें सकाळीं च्या पिवचे पयलीच्या तोंड धुतल्या बरें रिकाम्या पोटाचेर जर आपूण पंदरा वीस मिनटां घेतली जाल्यार आपले शरीर हें बरें उरूंक शकता आपूण निरोगी रावूंक शकता आपल्याक खंयचोच डिसीज खंयचे प्रकारचें दुयेंस आपल्याक जावंक शकना म्हुणन आमी योगासन ही करप अश्या प्रकारची खुबशीं योगासनां आसात चक्रासन आसा मखरासना आसा उश्ट्रासन आसा आनी अशीं खूब प्रकारचीं मयुरासन आसा भकासन आसा अशीं म्हणजे ती बेलंन्सींग योगासन थोडी आसात थोडे आपल्या शरिरांचेर कंन्ट्रोल करपाचीं आसात आनी ही सगळीं जेन्ना आपूण करतलो एक धा पंदरां योगासनां करतलो थरावीक तर आपले शरीर हे निरोगीच रावतलें केन्नाच डिजीज म्हणटो खंयच्याच प्रकारचो रोग जावंक शकचो ना त्याच प्रमाणे प्राणायम वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणायम आसा ते प्राणायम जर आपूण केलो जाल्यार आपल्याक श्वासाचे जे कितें डिजीज आसूंक शकता तें सुद्दां आपल्याक जावंक शकना म्हण हे सदांच ही दोनी बाजूनी हे प्राणायम आनी योगासन वेगवेगळ्या प्रकारांची जर केली जाल्यार आपले हे नि आरोग्य हे निरोगी रावंक शकता